हमरासभके गाँवमे हमसभ पढ़ैत छी विद्यालयमे तऽ बाल दिवसपर हमरा सभकेँ बहुते प्रकारके अथी आबि रहल छै जेनाकि सङ्गीते अबैत छै भाषणे अबैत छै खेलकूद अबैत छै तऽ हमसभ खेलकूदमे हिस्सा लैत छी आओर हमरासभकेँ नीको लगैए खेलकूद करैमे ताहि दुआरे हमरासभके कल्याण स्वचालित स्वास्थ्य कल्याणकारी से आबैत छथि ओहिमे हमसभ हिस्सा लैत छी आ हमरसभके जे गुरु छथिन जे गार्जियनके हिसाबसँ अभिभावक रहैत छथि जे हमरासभकेँ बहुते मदद करैत छथि ओहिमे माँओ बाप बहुते मदद करैत छथि हमसभ हिस्सो लैत छी आओर खेलकूद करैत छी हमसभ अपन विद्यालयके नाम रौशन करैत छी ऊपर होइए हमरसभके विद्यालय ओहिमे हमसभ खेलैत छी लोको आओर आओर सभ अपन ओहिमे हिस्सा लैए खेलैए कुदैए अनेक प्रकारके खेलकूद रहैत छै आओर हमरासभके नीको लगैए खेलकूद करयमे ओहिसँ अहाँके खेलोकूद करयसँ एगो स्वास्थ्यकेँ लिए नीक होइत छै आओर हमसभ खेलकूद करैत छी हिस्सा लैत छी अनेक जगहसँ हमरासभकेँ अगर हमसभ नीक खेलैत छी तऽ हमरासभकेँ अनेक जगहसँ अबैए नाम लिखबै लेल कि अहाँ हिस्सा लिअ खेलू कूदू अपन इस्कुलके विद्यालयके नाम रौशन करू